जब हमारे पास समय या सामान कम होता है तो मैं ऐसी स्थिति में कोई भी जल्द से जल्द बनने वाला खाना बनाने की कोशिश करती हूँ जैसे कभी कभी लेट हो गया उठने में सुबह और बच्चे का इस्कूल टाइम हो गया हो तो उसके टिफ़िन के लिए जल्दी से मैगी बनाकर उन्हें पैक करकर दे देती हूँ ताकि लेट वे स्कूल के लिए लेट न हों और अब अगर जल्दी में कभी कभी टाइम नहीं है और काम ज़्यादा है कोई मेहमान आ गए तो उनके लिए होता है कि क्या बनाया जाए तो जल्द से जल्द चाय बना दिए और चूड़ा है तो उसका कुछ पोहा बनाकर दे देते हैं कि मेहमान अपना खाकर चले जाएँ और जो भी होता है उसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं कभी कभी कोई सब्ज़ी नहीं होती तो सोचते हैं क्या बनाया जाए तो दाल भिगोकर भी उसकी कुछ किसी भी तरह से उसकी सब्ज़ी बना लेते हैं या दुकान से बेसन मँगा कर उसका कढ़ी वगैरह बना लेते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए समय हमारे पास कम है तो उसको जल्दी से जल्दी बनाने की पूरी कोशिश करते हैं और कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ दाल खत्म हो गया सुबह देखें कि दाल है ही नहीं तो होता अब क्या बनाया जाए जल जल्द से जल्द तो किसी से लेकर भी हम लोग कभी कभी बना लेते हैं नहीं तो फिर जो होता है उसको ही बनाने की कोशिश करते हैं अगर अरहर का दाल ख़त्म हो गया तो सोचते हैं कि चलिए इस समय क्या जल्दी से किया जाए तो उसके जगह पर मटर का ही दाल बना लेते हैं या फिर कोई सब्ज़ी बना लेते हैं लेकिन ऐसा सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी वह बन जाए चाहे जो भी सब्ज़ी हो वह जल्द से जल्द बन जाए और कभी कभी होता है कि बच्चों के लिए इतना लेट होने लगता है की कि उनके लिए पराँठा ही बनाकर दे देते हैं टिफ़िन में में पराँठे के साथ अचार रख देते हैं कि बच्चे अपना पराँठा और अचार खाकर आराम से अप पढ़ाई कर लेंगे और